भारत में घणेई राजनेतिक दल आहिनि जो घणेई कमु कंदा आहिनि हुन जनता लाइ कुझु फ़ाइदेमंदु बि हूंदा आहिनि ऐं कुझु फ़ैसिला नुक़सानुकारक बि साबितु थींदा आहिनि जेके फ़ैसिला नुक़सानुकारक हूंदा आहिनि हुन बेमान सरकारि पारां घोषित कयल हूंदा आहिनि छो त कुझु सरकारि सरकारि केवल ख़ुदि जो फ़ाइदो हई ॾिसंदियूं आहिनि घटबंधन सरकारि पारां घोषित कयल नीतियूं हमेशह फ़ाइदेमंद ई रहनि थियूं छो त हिननि में सभिनी जा विचार हूंदा आहिनि जंहिं सां सभिनी जो भलो थिए